جی ہاں مذہبی طریقہ اور ثقافت میں تکنیکی اختیارات کو شامل کیا ہے پہلے کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان نہیں دی جاتی تھی لیکن اب کے دور میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دی جاتی ہے پہلے کے زمانے میں مسجد میں کولر اے سی پنکھا بلب وغیرہ نہیں تھا اور انورٹر بھی نہیں تھا لیکن اب کے دور میں راتوں میں بلب جلایا جاتا ہے مسجد میں لیکن پہلے کے زمانے میں میں دیا وغیرہ جلایا جاتا تھا تا کہ مسجد میں روشنی بنائی رہے لیکن اب کے دور میں بلب جلایا جاتا ہے اور اب کے اور اب جو ہیں نا مسجد میں ایک بڑی بہت زیادہ تعداد میں لوگ نماز بھی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اس لیے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پنکھا وغیرہ لگا رہتا ہے جو گرمی میں گرمی کا احساس نہیں دلاتا اور ٹھنڈی میں انورٹر لگا کا ٹھنڈی میں ہیٹر لگایا جاتا ہے تا کہ نماز پڑھنے والوں کو کوئی دقّت نہ ہو ٹھنڈی کا کوئی دقّت نہ ہو اور وہ لوگ آسانی سے نماز ادا کر سکیں